औ सार आं दाख्लिहायसो हा बायदोंमोन आरो हा गोदान ओमफ्राय दा बिनि लेन्ड हल्डिंखौ दिहुननो थाखाय मा मा माबानांगौ फरमेलिटिफ्रा ओ सार आं बेखौथ' बारा डिटेल्सआव नायनाय जायासै

औ औ

अ ओमफ्राय सार बिदियाव ओरैनो खरसासो बेसे थांगोन औ औ औ ओमफाय सार ओरैनो बेसे सम लागोन बे प्रसेसआव जानो थाखाय

औ अ थारमाने सार गेजेराव एसे बन्द दंनालाय खाथियाव निउ इयारनि दा बेयाव बिनि सिगां मोनब्ला साबसिन जागौमोन दा बिनि सिगां मावनो हागोन ना हायाथाय बेसो अ

अ औ औ अ दे होमब्ला सार आं माबा अफिसाव थांनानै माबा हैनोसै प्रसेसखौ औ औ दे सार थेंकि इउ